नमस्ते मैम जी आप लालसा ज्वेलर्स से बोल रही हैं तो मैम मेरे को ऑर्डर देना है आपके यहाँ सोने की रेट कितनी है तो मैम मुझे मिनी हार लॉन्ग हार रींग सारे ही चीज़ बनाने हैं तो डिस्काउंट चाहिए पैंसठ हज़ार ही रहेगा और आपके यहाँ की सोना कैसी है मतलब उसका फ़ीडबैक बताइए अच्छा सा ओके मैम तो हार बनवाना है सब बनवाना है बन जाएगा आपके यहाँ तो आप ल का लगेगा ना मेरा तो पैसा लगेगा ना हाँ तो पैसा तो मिलेगा ही सामान बनाएँगीं तो तो मैम आपका दुकान कब कब खुला रहता है सातों दिन खुला रहता है मंगल बंदी नहीं रहती अच्छा तो मैम आना होगा आपकी दुकान पे बात करने के लिए और मैम बताइए आपके यहाँ क्या क्या क्या मिलेगा और क्या क्या मिल सकता है

ओके और चाँदी किस भाव है ठीक है तो आएँगे तो आपकी सामने बात होगी और अच्छे से आपका सुना है आपकी दुकान के अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं इसलिए आपको कॉल किया जी जी बिल्कुल आएँगे कल सुबह आएँगे टाइम बता दीजिए तो नौ बजे ही हम आ जाएँ आप मिलेंगी दुकान पे जी मैम आप ज़्यादा नहीं बोल रहीं हैं क्या ठीक है मैम और बताइए और क्या क्या कितना मिलता है आपकी दुकान पे वो हाँ वो तो छूट पे मिलेगा हाँ हाँ वो तो सब ठीक है मैम हो सके तो मोबाइल पे मेरे भेज दीजिए थोड़ा डिजाइन ठीक है फिर आपके यहाँ आते हैं तो मिलते है ठीक है मैम नमस्कार